जी अपने मंगला ट्रेवल एजेन्सीसँ बोलल जाइ छियै हमरा एगो चारि सीटर चाही कैब यात्रा करैके लेल पर्यटनमे हम सभ जा रहल छी पन्द्रह तारीखके अपनेके जनकपुर एहि चलते हमरा एगो चारि सीटर चाही अपनेके पास है आ एकर दाम कि छै कि हौते से बता देल जाऊ ओहि हिसाबसँ हम अपनेके देख लेब कि हँ हमरा लायक ई है या न है आओर एकरा बाद एक आओर हमर अनुरोध छै कि जे अपने एक छओ छओ लोकके एक अलगसँ भी हमरा दोस्तके चाही ओहो पन्द्रहे तारीखके डेटमे छै आओर एकर कि बारे एकर कि दाम एकर कि किराया लगते यही अपनेके सीतामढ़ीसँ जनकपुर जाइके छै एकरा बारेमे अपनेके जानकारि दे देल जाऊ